اردو زبان بہت اچھی ہے ہمارے ہمارے بہار میں بہت بولی جاتی ہے ہم لوگ اردو کو بہت پسند کرتی ہے اور ہندی انگلس سب اچھی ہے مگر اردو بچے کو پڑھانا چاہیے اچھی بات ہے بچے کو اردو زبان سے بولنے کے لیے سکھانا چاہیے انگلس ہندی بھوجپوری سب اچھے ہیں بہت اچھے ہیں مگر اردو بہت ہم لوگ پسند کرتے ہیں اچھی بات ہے بچے کو اردو پڑھانا چاہیے اردو سکھانا چاہیے اس کے بعد ہم لوگ یہاں اردو اردو کی جانکاری بہت ہے ہمارے لوگ کو ابھی تک ہم اپنے بچے ار کو اردو کی شکچھا دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں یہاں کسی چیز طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے اردو کی ہم مسلمان میں اردو بہت پڑھی جاتی ہے اردو سب پڑھتے ہیں اور بچے سب بھی یہاں اردو کا شوق سے پڑھتے ہیں اچھی بات ہے اردو کبھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے ختم نہیں ہونا چاہیے اردو اردو تعلیم بہت اچھی ہے سب اچھے ہے مگر اردو بھی بہت اچھی ہے ہم لوگ اردو کو بہت پسند کرتے ہیں اور اردو زبان کی بولی ہر چیز بہت اچھے لگتے ہیں اور سب ٹھیک ہے